ह हा भाऊ जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल भाऊ शंकर थो ॻाल्हायांव ॿियो बढ़िया भाऊ बढ़िया तव्हां ॿुधायो तव्हां त नज़र ई नथा अचो अलाइ किथे हली विया आहियो भाऊ हा भाऊ ॿियो ॿुधायो धंधो पाणी कीअं थो हले कुझु ऑफर नथा ॿुधायो पिया किराने में कुझु ऑफर वॉफर ॿुधायो न भाऊ जीअं मतलबु नओं सामानु निकिरे ऑफर ईंदा आहिनि ॾाढा जी कुझु ऑफर वॉफर ॿुधायो जी जी जी जी भंडारो करायो न भाऊ तव्हां सहियोगु ॾींदासीं पूरो थोरो सेवा जो मौक़ो ॾियो असांखे बि जी जी जी जी जी जी हा त भाऊ इहो थो चवांव की भंडारो करायो तव्हां जेको बि सहयोग हुजे हिकु कमु कयूं न असां ॿई मिली करे तव्हां चांवर ॾियो या मां दाल ॾियां या मां दाल ॾियां तव्हां चांवर जीअं तव्हांखे सही लॻेव ऐं थी सघे हा चङो ठीकु जी जी जी जी ॿुधाइजो न जेकी बि सेवा हुजे असांखे सेवा वधीक ॾियणी आहे भाऊ पंहिंजे घर जो थो थिए इहो सभु जी सेवा में जी जी सेवा में कोई कमी छॾिणी कान्हे मां पंहिंजे दोस्तनि खे बि चईंदमि कि सेवा में अचनि ऐं थी सघे त उन्हनि खे बि चईंदोमानु सहियोगु हा हा न उहो असांखे असांखे मेन ॻाल्हि सेवादारी वधीक खपनि सेवादारी जेतिरा वधीक हूंदा ओतिरा सुठे सुठे सां कमु थींदो सभिनि जी सेवा बि थी वेंदी ऐं सभिनि खे सुठो बि मिली वेंदो चईंदोमानु भई तव्हां बि सहियोगु कयो जी जी जी जी न न असां जेका सेवा बि वठंदासीं उनखां भई हुननि जी श्रद्धा अथनि अगरि सेवा नथा ॾियनि जेको हुननि जे दिलि में हुजे मन में हुजे चाढ़े अचे पाण ई झूलेलाल मंदर में बाक़ी सेवा जी जी ॿुधाइजो न जीअं हुजे हा हा ऐं इहो थो चवांव कुझु ऑफर वॉफर ॿुधायो हा आहे हा सीधा मां ॿुधायोमांव तव्हां अगरि चांवर था ॾियो त मां दाल थो ॾियां ऐं अगरि तव्हां दाल था ॾियो त मां चांवर ॾियां जीअं तव्हां आदेश कयो ॿई मिली करे करे वठंदासीं जेको बि हूंदो खोटि वधि थींदी त संभाले करे वठंदासीं पूरो जी जी ऐं छोकिरे खे बि चइजो भई परिवारि वारनि खे बि चइजोनि की हलनि जी जी न हा उहोई तव्हां तव्हांजो छोकिरो बि मिलियो त उहोई मां चयोमांसि भई भंडारो त थिए थो त पप्पा जी फोन न आई आहे अञा ताणी त उहोई तव्हांखे शायदि मैसेज ॾिनो हूंदईं हुनइ हा त हा त उहोई मां चयो भाऊ हूंअं हर साल फोन कंदा आहिनि हिन बार कई न अथनि अलाइ नाराज़गी वाराज़गी आहे छा हा फोन कजो न मा जिते चईंदा मां उते अची वेदोमांव ऐं जेको हुजे सेवा उहा मूंखां वठी वठिजो जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा घरु त घर जे केॾी महिल अचिणो ॿुधाए छॾिजो जय झूलेलाल